हाँ मैंने मीसो से एक प्रोडक्ट मंगाया था नई जो मुझे सही टाइम पर रिसीव हुआ है उसके क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मैं उसे किचन में यूज़ भी कर रही हूँ और सही लोकेशन पर भी भेजा गया है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जैसे सब्जियाँ भी काट रही है मुझे अच्छा महसूस हो रहा है पहले जो चाकू था वो सही नहीं था पर ये जो चाकू मैंने जो मंगाया है उससे सब्जियाँ भी सही कट रही हैं फल फ्रूट काटने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है एकदम बढ़िया क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी है जो मीसो ने मुझे भेजी है और मुझे रिसीव हुई है मैं और भी और भी मतलब प्रोडक्ट जो मंगाना चाहूँगी और ये नाइफ तो काफ़ी अच्छा था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है काफ़ी अच्छा चाकू है जैसा मैंने चाहा था वैसा ही मिला है और जिस टाइम मंगाया था उस टाइम से पहले ही मुझे रिसीव हुआ है तो प्लीज आप थैंक यू बहुत अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए